हँ हेलो हँ हँ हँ हँ एक नम्बर रोड बनि गेलैए हाइवे आर बनि गेलैए पहिले पहिलेसँ पहिलेसँ भी बहुत बढ़िआँ व्यवस्था भए गेलै रोड चौड़ीकरण भए गेलैए रोड पक्की भए गेलैए पहिने कच्ची रहै हँ हँ आ रोड साइडमे बिजलीके खम्भा बैठ गेलैए ओहिपर भेपर लागि गेलैए सारा व्यवस्था जे छै से एकदम व्यवस् व्यवस्था दुरुस्त व्यवस्था छै पहिलेसँ भी बहुत बढ़िआँ छै बुझलियै आ रोड आर जे छै से एक नम्बर चकाचक भए गेलैए पहिने तऽ बहुत रोड आर जर्जर करैत रहै बुझलियै आब रोड जे छै से एक नम्बर भए गेलैए बुझलियै कोइ दिक्कत नहि छै हँ आब सभ गाड़ीसभ दौड़ रोडपर दौड़ै छै कोइ दिक्कत नहि छै बुझलियै पहिले पहिलेके जमानामे जे छै से रोड नहि रहै बनल तऽ बहुत दिक्कत होइत रहै बुझलियै आब जे छै से सभ गाड़ी घोड़ासभ हँ हँ खूब चलै छै तऽ गाड़ी घोड़ा खूब चलै छै सभ गाड़ी चलै छै बुझलियै रोड भी बढ़िआँ बनलैए बुझलियै रोड गली कुचीसभ मेन रोड सिंगल रोड डबल रोडसभ ईसभ जे छै ने बनि गेलैए बुझलियै कोइ दिक्कत नहि छै नहि सभ गाड़ी घोड़ा आबैत जाइत छै बुझलियै हँ बहुत सुविधा भी छै बहुत कहीँ जायके लिए जे छै से कहीँ कोनो दिक्कत नहि छै ह्म्म सारा व्यवस्था छै बुझलियै पहिलेसँ भी रोड बहुत बढ़िआँ बुझबै छै बुझलियै रोड एक नम्बर चकाचक रोड छै बुझलियै सरकार एहिपर बहुत ध्यान देलकैए रोड बिजली हँ रोड बिजली पानि इसभपर सरकार व्यवस्था बढ़िआँ ध्यान देने छै सारा व्यवस्था छै ह्म्म आओर विशेष हँ आ विशेष कए कऽ सरकारके बहुत बड़ा ध्यान छै एहिपर हँ जेकि विकास हुए आओर देहाती क्षेत्रमे भी शहरी क्षेत्रमे भी तऽ बनिए रहल छै बनि गेलैए देहाती क्षेत्रमे भी बनि रहल छै खूब बढ़िआँसँ बनि गेलैए बुझलियै बहुत बढ़िआँ विकास भए रहल छै बुझलियै रोड आर एक नम्बर बनि गेलैए कोइ दिक्कत नहि छै रोड आरके बुझलियै सभ गाड़ी घोड़ा सभ आबै छै जाइ छै बुझलियै ह्म्म हँ हँ सभके पक्कीकरण भए गेलै आओर जहाँ भी जे रहै बस्ती घरमे ढलैआ भए गेलै हँ ढलैआ ढलैआ रोडसभ सारा चीज छै बिजलीके भी व्यवस्था छै सारा चीज ह्म्म रोड फोड सभ बनि गेलैए बुझलियै हँ सभ बनि गेलैए बुझलियै